बुज़ुर्ग लोग जब उम्र हो जाती है तो उन लोग को बहुत देखना पड़ता है इसी कारण वे बिस्तर पर पड़ जाते हैं हम लोग उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है टाइम से खाना है दवा है खाना खिलाना है टाइम से दवा देना टाइम से उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है उनके पास एक लोग को रहना चाहिए उनको नेहलाना पड़ता है टाइम टाइम से चाय है दवा है हर वक़्त कुछ ना कुछ उनको सिर में दर्द कहीं पैर में दर्द ये सब रहता है उन लोग के साथ और उन लोग को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए कि वे लोग को कोई ना कोई चाहिए पास में कब उनको क्या हो जाए पता नहीं चलता ज़ईफ़ लोग के साथ एक लोग रहना चाहिए खाना दें टाइम से उनको बहुत ध्यान देना चाहिए टाइम से पैर हाथ उनका दबाना चाहिए सर पर तेल रखकर उनको टाइम टाइम से उनको एहसास ना हो कि हम ज़ईफ़ हैं बिस्तर पर पड़े हैं कोई देख नहीं रहा है इसलिए कि जो बुजरुग हो जाता है उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है उन लोग को अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि हमको कोई देख नहीं रहा है हम लोग हैं कि उनको पास बैठना चाहिए बात करना चाहिए वो अकेले रहेंगे तो घुटेंगे उनको अकेलापन महसूस होगा वे अफसोस करेंगे कि हमको कोई देख नहीं रहा है अगर उनकी कुछ तबियत सही नहीं रहेगी तुरंत जाकर अस्पताल में दिखाना चाहिए दवा करना चाहिए उससे वे ख़ुश हो जाएँ हम लोग का यही काम है